हेलो प्रणाम ठीक है हम तो यह चाहते हैं कम में सोना चाँदी का और आपके यहाँ भी जात है बढ़िया बढ़िया झुमका वाली यह हमारे बिटिया को भी आप है ला और हमको परसों चाहिए तो किन के ले आइए हमको झुमका चाहिए बाली चाहिए कंगन चाहिए ओेठी चाहिए सब चाहिए पायल चाहिए चाहिए हमको उसका पड़ा है लड़की चाहिए हाँ चले आइए पाय पर क्या भाव है सोना आपका तीस हज़ार कुछ कम करिए ज़्यादा में ठीक है चाँदी का भाव क्या है चाँदी का भाव बताइए क्या भरी चल रही है ठीक हे चाँदी का भाव तो उतर गया सोना ना महँगा है चाँदी तो छः सात ऐसे चल रही है सोना है पचास साठ सत्तर हज़ार भरी आप तो बढ़ाई चढ़ाई के बोलती हैं

नया नया डिजाइन ले आइए बढ़िया बढ़िया

हाँ बढ़िया बढ़िया ले आइए पुराना मत ले आइए अपने दुकान पर नहीं ठीक है ले आइए बढ़िया बढ़िया सामान ठीक है

हाँ तो इसीलिए तो आपका दुकान आते हैं ठीक हमको आना पड़ेगा की आप पहुँचाएँगे ठीक है आ जाऊँगी ठीक है प्रणाम